जेको अख़बार मूंखे सभिनि खां सुठो लॻंदो आहे उहो आहे दिव्या भास्कर छो त हिनखे पढ़ण में टाइम बचंदो आहे उहो ईअं छो त हिन में जेके महत्व जूं ख़बरूं हूंदियूं आहिनि उहे पहिरें पेजनि ते हूंदियूं आहिनि ऐं हेडलाइन्स बि बोल्ड में वॾनि अख़रनि में हूंदियूं आहिनि त फटाफट नज़र में बि ईंदी आ्हे ऐं पढ़ण में बि आसानी थींदी आहे अगरि सॼो पेपर बि पढ़ी वठूं त ईअं न लॻंदो के अलाए छा पढ़ी वरितो अख़र वॾा हूंदा आहिनि भले ख़बरूं थोरियूं घटि हूंदियूं आहिनि पर सही हूंदियूं आहिनि असीं खां नवें टका जेके बि ख़बरूं हूंदियूं आहिनि सही हूंदियूं आहिनि कुझु बि मिर्च मसालो लॻाए वधाए ॻाल्हि खे न लिखंदा आहिनि हिन खे पढ़ण सां सभ सभ जॻह जो नॉलेज सभ जॻह जी ॼाण मिली वेंदी आहे छो त हिनमें सभी फील्ड्स जी सभेई सभेई क्षे क्षेत्रनि जी ख़बर ॾिनी वेंदी आहे हिन करे मुंहिंजे हिसाब सां दिव्या भास्कर मुंहिंजे लाइ सही आहे